हैलो मुंहिंजो नालो ज्योति सुंदरानी मां ओला ऑटो घुराई हुई मां सही सलामत पंहिंजे घर पहुती आहियां मूंखे तव्हांजी पेमेंट करणी आहे त तव्हांखे कहिड़ी बि ऑनलाइन पेमेंट जी सुविधा आहे त मां यूपीआई खां पेंमेंट करे छॾां कहिड़े बि ऐप फोनपे गूगल पे या त पेटीएम जो क्यूआर मोकिले छॾो त मां तव्हांजी पेमेंट करे छॾां